हँ यै अहाँसँ हमरा किछु जेवर बनयबाक अछि हँ ताहि लऽ कऽ हमरा गप्प करयके अइ बुझलियै हमरा एगो विवाहमे जयबाक अछि ताहि लऽ कऽ एक हार एगो झुमका भेलै दूगो अँगूठी एगो चाँदीके पायल पायलमे जे साट जकाँ होइत छै से बनाबयके अछि आ सुनलहुँ हेँ जे अहाँके दुकान जे अछि राजश्री बड्ड प्रसिद्ध अछि ओना हम तऽ अली ज्वेलर्समे करैत छी दरभङ्गामे सुनयमे आयल कि सिमरीयोमे अहाँके ज्वेलर्स जे अछि से बड़ नामी अइ अहाँ गारण्टीके साथ सोना दैत छियै तखन रहि गेलै डिजाइन हँ तऽअहाँ कहू जे हमरा नीक डिजाइनमे सभ गहना गढ़ि देब कि नहि कतहु सभसँ पहिने तऽअहाँ हमरा ई कहू कि हम जे अहाँसँ एतेक गहना लेब तऽ अहाँ रेट तऽ कनि ठीकठाक लगेबै तखन ने लेब से कि सुनलहुँ हेँ जे अहाँकेँ दोकान बड़ प्रसिद्ध यए तऽ ताहि दुआरे रेट ठीकसँ लगाउ देखियौ अहाँ तऽ आब अहाँ तऽ

नहि बुझलियै डिजाइनक गप्प एहि दुआरे कहलहुँ हेँ जे आइ काल्हिके धिया पुतासभ न्यू मॉडर्नके छै ने तऽ ओकरासभकेँ हल्केमे मने हार भेलै तऽ बड्ड भेलै तऽ अहाँके चारि भरि तकके अङ्गूठी भेलै चारिओ आनाके छओ आनाके दू गो बनबाके अइ साट भेलै तऽ साट तऽ अहाँकेँ बिन चौदह पन्द्रह भरिसँ कमके तऽ साट नीक नहि होइत छै तऽ एतेक तकके साटो लेबाक अइ तऽ ताहि लऽ कऽ हम जे छै अहाँके दोकान आयब अहाँ नीकसँ रेट लगेबै तखन तऽ फेर आगाँ आरो बेटिक विवाह हेतै उपनयन हेतै तऽ सभमे अहाँ हमरासभकेँ ठीक दाम लगेबै नीक बुझायत ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक ठीक छै धन्यवाद अहाँके जी